हैलो अंजी दस्सो अच्छा तुसें पंज छे दिन आना पौना ते आं पंज छे दिन लग्गने ट्रीटमेंट ते होई जाना ठीक कोई पंज छे ज्हार खर्चा ऐ ते पंज छे सीटी लग्गनी ते असें करी जानी एह् ऐतवारें सोमवारें मंगलवारें ते बुधवार एह् चार दिन अंजी आं आं जी तुस अपवाईनमेंट लेई लैयो ते आइयै पर्ची कटाई लैयो भी अं ठीक ना ना ऐतवारें तुसें पर्ची कटानी नी ते बस कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ